नव्या पाककृती विशयीं जाणून घेवपा खातीर हांव टिवीचेर आमी सारे खवय्ये मेजवानी अशे जायते रांदपा विशींचे शो पळयता युटुबार हांव सरितास गोवन रॅसिपी मधुराज रॅसिपी भट एंड भट विलेज कुकींग आनी खुबश्या जाणांच्यो रांदपाच्यो पाककृती पळयतां हे माध्यमांतल्यान देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो पाककृती खाशेलेपणां कळटात घरचे घरा तें करून पळोवक मेळटा तांचो आस्वाद घेवंक मेळटा इतलेंच न्हय तर जगभरच्यो पाककृती लेगीत पळोवन घरा करूंक मेळटात सद्दां सद्दां एकेच तरेचें खावन वाज येता तेन्ना अश्यो पाककृती पळोवन करतकच कांय वेगळे जिनस चवींचो आस्वाद घेवंक मेळटा